हेलौ औ औ नोंथां औ औ ओमफ्राय आङो सासे रिसार्चार हिसाबै सोंनो सानदों आरो ना नोंथाङा बड'लेण्डनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो फोरमायनो हागोन नामा अ औ औ बुजि मोन्दों

ओम औ ओमफ्राय नोंथांआ बड'लेण्डाव जेनेबा सानैसो मुंदांखा सुबुंफोरनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा राइतार जायफोर नामदांखा बर'नि औ औ औ औ लास्त लास्ताव आङो जोबथियाव मोनसे कुइसन सोंबावनो सानदों आरो ना जेनेबा मोनसे जायगायाथ' माबा मोनसेनि थाखाय फेमास जायो ना जेनेबा बड'लेण्डा नोंथांनि बायदिबा बड'लेण्डा मानि थाखाय फेमास

औ औ दे दे दे गोजोन्थों फोरमायहरनायनि थाखाय औ औ दे